فائو ڈسٹرکٹ نیم فسٹ نیم از پہلا نام جو ہے احمد نگر ہے دوسرا نام جو ہے اکولہ ڈسٹک ہے اور تیسرا نام جو ہے امراوتی ڈسٹک ہے چوتھا نام جو ہے اورنگ آباد ڈسٹک ہے اور پانچواں نام جو ہے بیڑ ہے